हय पोरण्या फोटोवांक आमचे सेंटिमेंट्स किंवां आमचे इमोशन्स खूब जोडलेले आसा पण आतांचें चित्रीकरण जर पळयश्यात जाल्यार आतांच्या चित्रीकरणांत खूब खूब नवीन नवीन उपक्रणांय नवीं येल्यां आतांचे लॅन्सीसूय तितल्यो फॉकस जाता कलर कॅपचरिंग बरें जाता आनी आतांचें जर एडवान्स फोटोग्रफी पळयत किंवां चित्र पळयत जाल्यार आतांचे हितून चड स्कोप आसा फोटोग्राफींत पयलींच्या तेंपार एक फोटो ब्लॅक अॅन्ड वायट आसताले किंवां एकूच तरेचे स्टायलीन फोटो येताले बट आतां एकूच फोटो आमी कितल्याश्याच तरेन एडीट करपाक शकता तितूंत कितलेशे कलर अॅड करूंक शकता आसलोलो थंय मनीस नाच्च जावन दाखोवपाक शकता सो अश्यो खुबश्यो गजाली घडटा